हेलो ओला मां हिक कार बुक कराई हुई त असां हुन अराइव लोकेशन ते पहुची विया आहियूं पर तव्हांजो ड्राइवर ॾिसण नथो अचे अन हुन हींअर मेसैज कयो अथई की मां अराइव पॉइंट ते पहुची वियो आहियां त तव्हां हुनखे चयो की असां हुनखां थोरो अॻियां हिन होटल वटि ॿीठा आहियूं त उहो हिते अची वञे